مجھے فوٹوگرافی کا بہت شوق ہے اور پکچر یا ویڈیو شوٹ کرتے وقت میں اس کی روشنی کا بہت دھیان رکھتا ہوں کہ روشنی کس سائڈ سے آ رہی ہے کیونکہ پکچر یا ویڈیو میں صحیح روشنی ہونا بہت ضروری ہے اس اگر روشنی پکچر اور ویڈیو میں نہیں آئے گی تو پکچر ویڈیو ٹھیک سے دکھے گی نہیں اور وہ خراب لگے گا اس لیے اس کے لیے میں آرٹیفیشیل لائٹس کا اور اسٹینڈ کا بھی استعمال کرتا ہوں تاکہ پکچر اور ویڈیو میں روشنی رہے اور سب سے بہتر یہی رہتا ہے کہ پکچر یا ویڈیو دن کی روشنی میں نیچرل لائٹ میں کھینچی جائے اس سے اس کی خوبصورتی الگ ہی بڑھ جاتی ہے اس لیے میں پکچر اور ویڈیو شوٹ کرتے وقت روشنی کا بہت خاص دھیان رکھتا ہوں